मैथिली भाषा तऽ बड नीक भाषा यऽ ई भाषामे एतेक मधुरता छै यदि केओ तमसायल एलखिन आ हुनकासॅं मैथिलीमे गप कए लिओ सभ तामस तुरत जे छै हलुक भए जाइ छै ओकर बाद ई भाषा सामनेवला लग यदि राखि दिऔ ओ कतबौ हिंदी अंग्रेजी बजनिहार यऽ हुनको इच्छा हेतनि जे हमहुँ मैथिलियेमे गप करी एतेक मधुर भाषा छै ने ई तेकर चरचा नहि छै कतबौ अहाँ डिप्रेशनमे रहब कतबौ अहाँकेॅं किछु भए जायत झगड़ा झंझट किछु अहाँ मैथिलीमे बजियो अहाँ सीधा ओकरासॅं वार्तालाप करियो मैथिलीमे जे ओकर तुरन्त मोन शान्त भए जायत ओ अहाँसॅं झंझट करबे नहि करत कतौ मैथिली भाषा तऽ एतेक नीक भाषा छै एहि भाषा लए कऽ जेना कि केकरो आपसी विवादे होइ छै ई भाषामे अगर गप करबै तऽ ओकरा टेन्सन हेबे नहि करतै तमसेबे नहि करथिन ओ एतेक सुन्दर भाषा छै ततबा नीक सुनयमे लागै छै आर हम तऽ कतौ जाइ छी एतयसॅं बहुत दूर दूर गेलहुँ पटना दिल्ली उत्तरप्रदेश बहुत दूर गेलहुँ की कही कतौ जे रही यदि ओ ट्रेनमे कतौ भी गाड़ीमे यदि मिल जाइए अपन भाषाके लोक मोन प्रसन्न भए जाइया ओकर बाद तऽ रास्ता केना कटि जाइया से पते नहि लागैया एतेक नीक लागैया आर लोक लोकोसभ जे रहैया अग़ल बग़लके सेहो सभ सुनैया ओकरोसभके सुनयमे नीक लागै छै तऽ हम तऽ इएह कहब कि अहुँसभ कतौ जै अपन मैथिली भाषाक नहि छोड़ी अपन एतेक ई सुन्दर लागै छै ने बाजयमे एतेक मधुर भाषा छै तकर चरचे नहि छै